क्या चीज़ का क्या चीज़ का लीजिएगा तो मनी का पलाट का एक सौ रुपये है और उसके बाद उसके बाद गेंदे का है वह भी उसका भी सत्तर अस्सी रुपये पड़ता है उसके बाद यही सभी रेंज में आता है सजावट के फूल के दाम लेना है

हाँ तो मेरे पास हर चीज़ की है सजावट की गाछी फूल का फूल का तो अच्छा हाँ देखते हैं ठीक है एक सौ बीस रुपये होगा सौ रुपये होगा यही सब रेंज में होगा